असां जिते रहंदा आहियूं हुन में सभी तरह जा त्योहार मल्हायां वेंदा आहिनि सभिनि खां पहिरियों उतराण जो त्योहार ईंदो आहे हू असां धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं पोइ असांजी होली ईंदी आहे होली असां धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं पोइ झूलेलाल ईष्टदेव असांजा जेका आहिनि भॻवानु हुननि जो जनमॾींहं ईंदो आहे चेटीचंड जो उहो मल्हाईंदा आहियूं हुन खां पोइ जन्माष्टमी ईंदी आहे जन्माष्टमी मल्हाईंदा आहियूं पोइ असां गणपति दादा खे आगमान कंदा आहियूं पोइ हुन जी यारहं ॾींहं पूॼा कंदा आयूं पोइ हुननि खे विसर्जित कंदा आहियूं हुन खां पोइ असांजो नव ॾींहनि जो नवरात्री जो त्योहार ईंदो आहे हुन में असां माता जी जी अराधना कंदा आहियूं नव ॾींहं हुन खां पोइ असांजी दिवाली मल्हाईंदा आहियूं दिवाली जे अंदरि असां राम भॻवान जे वनवास मां लोटण जी ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहियूं हुन जे लाइ फटाका ॿारंदा आहियूं हुन खां पोइ गुरुनानक देव जी जो जनमॾींहं ईंदो आहे असां उन जो जनमॾींहं धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं हुन खां पोइ असां नाताल क्रिसमस बि मल्हाईंदा आहियूं